बिहारमे तऽ सब धर्म प्रमुख होइ छै हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई अन्य धर्म बहुत काल छै सब रहै छै सब रहै छथिन लेकिन सबसे जादा संख्यामे हिन्दू मुस्लिम छथिन सिक्ख निम्न छै आर मुस्लिम ठीक छथिन हिन्दू जादा छै आओर मुस्लिम जादा छै आओर ईसाई धर्म तो थोड़ा बहुत छै आइकाल्हि के दौड़मे सब अपन अपन धर्मके मानै छथिन अच्छा सँ रहै छथिन आओर मान्यता तऽ सब अपन अपन जे जे मानै छथिन संस्कृति जे प्रथा जे छै सब अपन अपन मानै छथिन सब मिल जुलि कऽ रहै छथिन हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब अच्छे सँ रहै छथिन आओर हिन्दू धर्ममे दुर्गा पूजा जेना होइ छै अयलै छठि अयलै आरो की कहै छै दिवाली अयलै ई प्रमुख छै आओर चर्चामे रहै छै दुर्गा पूजा छठि दिवाली आओर चैती दुर्गा नवरात्रा होली ई सबमे

प्रचलित छै सब अपन अपन नवरात्रामे नओ दिन रहए पड़ै छै कोइ कोइ लोग फलाहार पर रहै छथिन रहै छथिन नओ दिन पूजा होइ छै नओ दिन पुरा एकदम धूमधामसँ भगवतीके पूजा पाठ कयल जाइ छै नओ दिन लोग बहुत सा बहुत सा लोग अखण्ड रहै छथिन किछु खाइ पियै नहि छथिन बहुत लोग पानि चाय पर रहै छथिन बहुत लोग छै जे खाना पीना भी खायके रहै छथिन सिन्धा नकम आओर नियम निष्ठासँ पूजापाठ करै छथिन भगवान पर आस्था राखि कऽ आओर छठिमे तऽ छठि मइयाके सब पूजापाठ करै छथिन ओहिमे गेहूॅं कूटै छथिन नहाए खाए होइ छै आओर खरना होइ छै पहिला अर्घ्य आओरो साँझका अर्घ्य होइ छै आरो दोसरका भोरका अर्घ्य होइ छै आओरो ओहिमे चारि दिनके होइ छै चारि दिन पहिले सँ लोग गेहूॅं उहुँ कूटै छथिन नहाए खाए खरना फिर संँझका अर्घ्य भोरका अर्घ्य होइ छै आओर भोरका अर्घ्य दिन पारण होइ छै जे जे सब छठि करै छथिन पूजा ममा लोग चाची लोग मम्मी लोग ओ सब ओहिदिना भोरका अर्घ्यके ओ अर्घ्य दै कऽ सूर्ज भगवानके तब खाइ छथिन झाड़ी पूजल जाइ छै ओहे चिड़ा पीड़ा करै छथिन ओकर बाद बहुत सारा चीज पुआ पकवान बनै छै ताहिके बाद भोरका अर्घ्य पूजा कैरि कऽ सूर्ज भगवानके तब सब लोग खाइ छथिन आओर ओहिमे छठिमे पुआ पकमान बनै छै आ दुर्गा पूजामे तीन दिनके मेला लगै छै जाहिमे हमसब घरके लोग जाइ छथिन मेला देखै लए सब सप्तमी कऽ सप्तमी कऽ जगरणा होइ छै अष्टमी कऽ ओहिमे माताके खोइछा भरल जाइ छै आओर नओमी कऽ हवन होइ छै जे हवन आइके पंडीजी लोग करवावै छथिन तेकर बाद बिजयदश्मीके दिन माताके बिसर्जन होइ छै जेकरामे बहुत धुमधाम से लोग भगवानके अराधना करै छै बहुत धुमधाम सँ माताक बिदाइ करै छै जेकरामे बिदाइके टाइममे तऽ लोगके आँखि से आसु भी चैलि आबै छै काहे से कि नओ दिन रक्खै छै दशमा दिन बिदा करै छै माताके आओर होलीमे होलीमे तऽ होलिका दहन होइ छै जेकरा हम गाँव घरमे बड़ी भात कहै छियै आओर

एकदम ठण्डा ठण्डा चीज आओर सब एक दूसराके रङ्ग गुलाल लगबै छथिन आओर हिन्दु धर्ममे ई सब मतलब प्रचलित छै पर्ब त्यौहार आओर ईसाई धर्ममे रोजा लोग रखै छथिन आओर मुस्लिम भाइ लोक पूजा पाठ भेलै तऽ ई सबमे ओ पूजा पाठ करै छथिन आओर रोजा रक्खै छथिन दिनभरि अखण्ड रहै छथिन शाममे रोजा तोड़ै छथिन अपन परिवारके साथ दोस्त लोगके साथ आओर ईसाई धर्ममे गॉडके मानल जाइ चाही आओर हुनका आगे घुटना टेक कऽ प्रार्थना पुजापाठ करै छथिन आओर